جی بالکل اس مصروف تر زندگی میں بھی جو ہے نا کتاب بینی کو ہم شامل کر سکتے ہیں جیسے کام کرتے ہوئے یا پھر کام سے گھر آتے ہوئے ہے نا اور گھر سے کام کی طرف جاتے وقت بھی ہم کتاب بینی کر سکتے ہیں جیسے کہ میٹرو میں ہو گیا چلتے چلتے سفر کے دوران ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور باقی اگر گاڑی سے جا رہے ہیں کار سے جا رہے ہیں تو کار میں ہی بیٹھ کے کتابیں پڑھی جا سکتی ہے اور آفس میں اگر ٹائم ہے تو آفس میں بھی جو ہے کتاب لے کے جانے کی اجازت ہوتی ہے وہاں پر بیٹھ کے بھی جو ہے ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں اس طرح بہت سارے مواقع ہیں جب ہم کتاب پڑھ سکتے ہیں اس مصروف تر زندگی میں بھی اور کتابیں پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں جس کام میں بھی ہم مشغول ہوتے ہیں اگر اس کام سے ریلیٹیڈ اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں تو بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں افائد ہوتے ہیں فائدہ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس میں ایک کتاب اس چیز میں آپ کو ایک گائیڈ کی طرح کام کرتا ہے کہ جو ہے آپ کو اس کام کے لیے آپ کو کیا کیا چیز درکار ہے کیا چیز نہیں کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے کوئی کام یہ ساری چیزیں کتابیں ہی ہماری رہنمائی کرتی ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں اس کو جو ہے نا ایک باقاعدگی سے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں باقاعدگی سے مطلب یہ ہے کہ ہر روز اس کی جو ہے مطالعہ کرنا کتابوں کی مطالعہ کرنا اس کو ہم لے سکتے ہیں جیسے کہ ہم سونے سے پہلے لے سکتے ہیں کھانے کے بعد لے سکتے ہیں کہ تھوڑی ریسٹ کر رہے ہیں تو اس کے ٹائم جو تھوڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں اس طرح کہ ہم کتابوں کو اپنی زندگی کی جو نا ایک اہم حصہ بنا سکتے ہیں اس طرح مختلف مواقع ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ ذہن کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے پورے دن بھر کی تھکاوٹ جو ہوتی ہے وہ سارے دور ہو جاتے ہیں جیسے جیسے کہ اگر ہم فری ٹائم اگر موبائل دیکھتے ہیں تو موبائل سے ہماری ذہن جو ہے اور تھک جاتا ہے لیکن کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ذہن کو ایک ذہنی سکون ملتا ہے ایک روحانی خوشی ملتی ہے یہ چیزیں ہیں جو ہم کتاب کو پڑھنے سے آتی ہیں یہ چیزیں